हेलो हाँ परिहार रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं हाँ जी सर मैंने आपके यहाँ से एक थाली मंगवाई थी आपकी स्पेशल थाली हाँ तो मुझे उसका फीडबैक देना था कि थाली तो सर बहुत ही खाना नो डाउट सर आपके यहाँ का बहुत ही स्वादिष्ट होता है पर सर उसमें एक चीज ये थी कि अगर थोड़ा सा खाना जो मुझे लगा कि थोड़ा ठंडा हो गया था अगर डिलीवरी थोड़ा समय पर हो जाती तो शायद हम लोग गर्म खाना खा पाते और कहीं ऐसा लगा था कि जैसे किसी सब्जी के अंदर था मुझे जो पनीर थी उसमें हल्का सा सर नमक कम लगा था तो थोड़ा सा अगर इस बार कभी अपन हाँ मैं चाहूँगी की मंगाते हैं तो नमक पूरा बराबर हो स्वाद मसाले बराबर आने चाहिए